बाब पुंडलीक नायक हो म्हाजो आवडटो लेखाक तेगेले हांयें खूब काणयो वाचल्या म्हणजे तो मनशाक बौध दिवपाच्यो अश्यो काणयो आसा तेगेल्यो तेगेली नाटकांय बी खूब पळयल्यांत वाचल्यांत म्हणजे तो बरो बरोवपी आनी तेगेले खूब आवडटा म्हाका म्हणजे अशें म्हणजे कशें वागपाचें कशें बरोवपाचें कशें चलपाचें मनशाक तेजेंर सगळें आदारीत आसता तेगेलें म्हणून म्हाका तो खूब आवडटा